जि'यां की इ'त्थें प्रश्न पुच्छे दा ऐ की डिस्ट्रिक्ट उधमपुर च सेआनै बंदे दी केह् समस्या होंदी हून गल्ल करचै बंदा जेल्लै सेआना होई जंदा उसी लब्भना बी घट्ट घट्ट लग्गी दा फिर ते चलना बी मुश्कल होई दा ओह्दे आस्तै ते जेह्के अग्गें परिवार होंदे परिवार जेह्के कोई बी जागत जुगत होंदे जेह्ड़े ते ओह् सिटी सुटी च चली दे कमाई कमुई करने आस्तै ते ग्रांऽ च जेह्ड़ी इ'न्नियां सुविधा नेईं ऐ कि जि'त्थें ओह् क'म्म करी सकै ते उसी बाह्र औना पौंदा ते ओह्दी बजह् कन्नै कि बुड्ढें ई जेह्की बड़ी जादै दिक्कत औंदी गौरमेंट दे पेंशन ते उं'दे आस्तै लाई दी ना ओह् जाई सकदे ना ओह् पढ़े लिखे दे ना उ'नें ई पता लगदा कि अस कि'यां ओह् पेंशन लैङ ते अगर कोई बमार गै होई जा बाई चांस ते ओह्दे आस्तै बी बड़ा मुश्कल होई दा

हून गल्ल करचै तां यंग यंग पीपल दी तां उ'नें ते बाह्र औना पौंदा कमानै आस्तै